बिहारके सभ से बड़ा मुख्य साधन छै खेतीबाड़ी बिहारमे अक्सर किसान लोग रहैत छै आओर ओ सभ बहुत मेहनत कऽकऽ खेतीबाड़ी करैत छथिन आओर ओ लोग खेतीबाड़ी करऽ लेल बहुत मेहनत करैत छथिन जाहिमे ओ लोग पहिले तऽ खेतके साफ सफाइ फेर ट्रैक्टरसँ ओकरा जोताबैत छथिन पहिले की तऽ बैलगाड़ीसँ मतलब कि हलसँ जोताइ छलैया से साधन अब नहि अछि अब बिहारमे चाहे कहीँ पर भी अब ट्रैक्टरसँ या रोटावेटर कहियो या तऽ फिर जाहिसँ अपन ओ सभ जोताबैत छथिन फेर ओहिमे बीज डालैत छथिन फेर ओ बीज उगैत छै फेर ओहिमे पानि पटाबैत छथिन फेर ओहिमे तरह तरहके खाद पदार्थ दै छथिन फेर ओहिमे जेभी जङ्गल सभ निकलैत छै ओकरा साफ कऽकऽ हटाबैत छथिन फेर ओ बीज जखन बड़ा होइत छै फेर ओहिमे फल आबैत छै मतलब कि ओहिमे अनाज उगैत छै फिर ओकरा काटैत छथिन फिर काटि कऽ फिर घरमे ओकरा दौनी कराकऽ गहूँम रहैत छै तऽ ओकरा लोक दौनी कराबैत छै आओर अगर धान छै तऽ बहुत लोक पीटैत छै आओर बहुत लोक अपन ओकरा अथि दौनी ओहो धानो लोक कराबैत छै जिनका पुआलके काम छनि ओ पीटैत छथिन आओर जिनका नहि काम छनि तऽ ओ अपन दौनी करा लै छथिन फिर अपन अपन अनाजके घर लाबैत छथिन आओर घर लाबि कऽ जिनका केओ अपन सभ केओ चावल बनाबैत छथिन अपन कुटा कऽ आओर एतेक चीज करऽमे मेहनत तऽ बड्ड छै साथ ही साथ ओहिमे सभ किछु महंगाइयो बहुत भऽ गेल छै जेना कि ट्रैक्टरसँ खेत जोताइत छै तऽ खेत जोताबऽमे फेर ट्रैक्टर बला सभ के खूबके तेल जड़ैत छै ताहिके लऽकऽ ओ सभ महंगाइ कऽकऽ खेत जोतैत छै फेर खाद पहिले तऽ लोक माथो पर उठाके लबैत छलै आब आइ काल्हि ओतेक नहि भऽ पबैत छै सभसँ तऽ सभ केओ अपन जेकरा पास साइकिल छै मोटर साइकिल छै जेकरा पास जे साधन छै तऽ ओहि से अपन अपन लाबैत छथिन खादके फिर खादके फेर खादोके दाम बहुत जादा महंगा भऽ गेल छै पहिले जे कि बहुत सस्ता छलैया आइके डेटमे सीधा ओकर डबल ट्रिपल दाम भऽ गेल छै जादा फेर खादके लाबिके फेर बीजो लाबैमे तऽ आइ काल्हि कोनो सस्ता नहि छै बहुत महंगा छै फिर बीज लाबैत छथिन फेर ओकरा रोपैत छथिन फिर काटि कऽ फिर जब अनाज काटि कऽ घर लाबैत छै किसान लोग तऽ कोइ फायदा नहि जतेक लगाबैत छै ओतबो ऊपर नहि भऽ पबैत छै कै ला कि कि टाइमसँ बारिश नहि भऽ पबैत छै टाइम से जखन जे चाही पहिले बारिश होइत छलै है अपन अनुसार आइ काल्हि आब बारिशो कम होइत छै आओर धूप बहुत जादा उगैत छै ताहिके वजहसँ किसान सभके जादातर फसल खराब भऽ जाइत छै ओहिके लऽकऽ आइ काल्हि बहुत महंगाइ बढ़ि गेलैया बिहार कि पूरा भारतमे सभ से मुख्य रुपसँ भारतके कृषि उत्पादन सभ से अच्छा छै जे कि कृषि उत्पादनमे हम सभ सभ आदमी मिलजुल कऽ खेतीबाड़ी बिहारमे अक्सर मुख्य साधन कृषिये छै कि जे कि यहाँ पर अक्सर आदमी खेतीबाड़ी करैत छै ओहिके लऽकऽ हम सभ बहुत दिक्कतसँ सभ आदमी खेतीबाड़ी कयलहुँ आओर आपसमे अथि कयलहुँ पहिले तऽ खेत जोता जाइत छलै हलसँ आइ काल्हि तऽ ओहो भी ट्रैक्टर से जोताइत छै ताहिके लऽकऽ अखन बहुत महंगा छै पानि पटाबऽमे ओ भी बहुत महंगा छै पहिले तऽ सभ सस्ता छलै आब बहुत महंगा भऽ गेलैया